آج ہندوستان کو درپیش سب سے بڑے ماحولیاتی مسائل میں فضائی آلودگی پانی کی قلت درختوں کی کٹائی گلوبل وارمنگ اور کوڑا کر کر شامل ہیں پچھلے کچھ سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں درختوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور گرمی کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے بارشیں بھی وقت پر نہیں ہوتی کبھی بہت زیادہ بارش ہوتے ہوتی ہے اور کبھی بالکل نہیں ہوتی سردیوں کا دورانیہ بھی کم ہو گیا ہے ان سب باتوں سے لگتا ہے کہ موسم میں واضح تبدیلی آ رہی ہے